ٹیکنالوجی نے ٹکٹ بکنگ ہوٹل بکنگ تازہ ترین سفر کے وقت پلیٹفام نمبر اسٹیشن یا بس ڈپو کو بس ڈپو کی معلومات حاصل کرنے کو بہت آسان بنا دیا ہے اب موبائل ایپ اپلیکیشنس اور ویب سائٹس کے ذریعے لوگ گھر بیٹھے یا سفر کے دوران یہ سب کچھ فوری معلوم کر سکتے ہیں اس سے وقت کی بچت بھی ہوتی ہے قطاروں میں لگنے کی ضرورت نہیں رہتی اور سفر مزید آسان اور منظم ہو جاتا ہے اس طرح ٹرانسپورٹیشن کا نظام زیادہ مؤثر اور صادر دوست بن گیا ہے